गर्मीअ खां परेशानु थी करे मां फ़ैसलो कयो त मां ए सी वठणु घुरिजे असांखें ऐं वञी करे बाज़ार में जांच कई त ओ जनरल जे बारे में मूंखे सुठो मिलियो रिव्यू मिलियो ऐं उहा ए सी वरिती ऐं उन ए सी वठण सां असांखे काफ़ी ठंडकु महसूसु थी थधाइणु महसूसु थी ऐं उन एसीअ में फोर स्टार चार स्टार ॾिनल आहे जंहिंजे करे असांजी बिजलीअ जो बि बिल जेको आहे उहो घटि पियो अचे ऐं काफ़ी असांखे सुठो पियो लॻे एसीअ में विहणु असांजा महिमानु वग़ैरह जेके बि अचनि पिया उहे रूम में वेही करे थधाणु महसूसु करे सघनि पिया ऐं असांजे पुटु खे बि हुते जेका आहे पढ़ण लाइ स्टडी लाइ सुठो लॻो ऐं हमेशा हुते जेको आहे वेही करे पंहिंजा ऑफिस जा या पंहिंजे कॉलेज जा जेके कम आहिनि उहे ए सी में वेही करे सुठे तरीके सां करे सघे पियो ऐं काफ़ी सारो आनंद वठी सघूं था ए सी तमामु ओ जनरल ए सी असां वरिती ऐं ओ जनरल में कम्पलेंट काई कोन्हे ईअं ॿुधो वियो आहे तमामु सुठे में सुठी ए सी आहे ऐं काफ़ी पब्लिक वरिती आहे उन्हनि खे सभिनी खां रिव्यू वरितो वियो आहे ऐं असां पाण उनजो जेको आहे तज़ुर्बो आहे असांखे त ए सी सुठी हली असांखे काफ़ी सुठो लॻो